आसामाव धोरोमनि बारै बारै आङो मिन्थिगौ जोंनि बर' धोरोमखौ बांसिन जोंनि बर' धोरोमाव माने गोबां माबा दङ आरो कि खेराइ दङ माराय दङ आरो जोंहा दा दावसा फारौनि माबायाव जों दावसाहा फास्टावनो जोङो लामायाव प्राइसिट खालामनाय जायो गाज्रि मोजां बांगाल जुंगाल बायदिसिना जों साहा दखान मा दखान जादेर जुदेर बायदिसिना जानायखाय जोङो दा फार्स्टावनो लामायाव प्राइसिट खालामो फारौ जरासे दाउसा मासे गय फाथै हाला हाला थालेर होनानै दा बेजों जोंहा प्राइसिट खालामो आरो जोङो न'आव फुजा होयो बाथौआव दाउला गोजा मासे ओमफ्राय हाला हाला तेत्रिस कौटि मोदाइनि थाखाय नाम खालामनानै सल' बाथा लिरहोयो इसिङाव होयो बारिआव होयो जोङो बिमा माबानि थाखाय बिस'हरिनि थाखाय दा जोंनि धोरोमखौ आं बेखौ मिन्थिगौ नाथाय धोरोमा मेल्ला दं गोबां दं खृष्टान दं सनातन दं गुरुदेब कालिचरन दं बिबारनि दं बायदिसिना दङ आरो बांगालफोर दं हिन्दु दं मुसलिम दं बुहुत दं आरो मालायनि धोरोमफोरखौथ' एथ'ग्राब आंबो मिथिया मिथिजोबा मा मा होयो जोंहा आंनि माबाखौल' होनो हायो आरो मिथियो खिथानो हायो